بک کلبز اور ریٹنگ گروپ میں حصہ لینا پڑھنے کے تجربے کے مختلف طریقوں سے بہتر بنا سکتا ہے یہاں کچھ فوائد اور تجربات بیان کرتا ہوں جو بک کلبز میں شرکت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں بک کلبز میں شرکت سے پڑھنے کی تحریک ملتی ہے کیوںکہ مقررہ وقت پر کتاب ختم کرنی ہوتی ہے یہ نظام الاوقات پڑھنے کی عادت کو بہتر بناتا ہے اور پڑھنے کی رفتار کو بڑھاتا ہے بک کلبز میں مختلف لوگوں کی پسندیدہ کتابیں شامل ہوتی ہیں اس طرح سے مختلف انواع اور مختلف اور مصنفین کی کتابوں سے تعارف ہوتا ہے جو شاید خود سے کبھی نہ پڑھی جاتیں کتاب پر بحث و مباحثہ کرنے سے تنقیدی سوچ کو فروغ ملتا ہے بک کلبز میں مختلف لوگوں کے نقطہ نقطۂ نظر سننے اور ان پر غور کرنے سے اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کیا جا سکتا ہے بک کلبز میں شرکت سے نئے دوست بنتے ہیں اور سماجی سماجی روابط پڑ بڑھتے ہیں کتابوں پر بات چیت کرنا اور مختلف لوگوں سے ملنا ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے کتاب پر گروپ میں گفتگو کرنے سے کتاب کی گہری تفہیم حاصل ہوتی ہے مختلف لوگوں کے نظریات اور سوالات کتاب کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں اکیلے پڑھنے کی نسبت گروپ میں پڑھنے کا مزا زیادہ ہوتا ہے مشترکہ تجربات اور تبصرے کتاب کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں بک کلبز میں شرکت سے پڑھنے کے معمولات میں پابندی آتی ہے مقررہ وقت پر کتاب مکمل کرنے کی ذمہ داری پڑھنے کی مستقل عادت ڈالتی ہے بک کلبز میں بک کلبز میں مختلف موضوعات پر کتابیں من منتخب کرتے ہیں جس سے نئے موضوعات پر مطالعہ کا موقع ملتا ہے اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہنی وسعت بڑھتی ہے گروپ میں شامل مختلف لوگوں کی لوگوں کی رائے اور تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کتاب کے علاوہ مختلف موضوعات پر بھی گفتگو ہوتی ہے جو علم اور تجربے میں اضافہ کرتی ہے بک کلبز میں کتابیں پڑھنے سے پڑھنے کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے مشترکہ تجربات اور گروپ کے حوصلہ افزائی پڑھنے کے عمل کو مزید پرلطف بنا دیتی ہے ان تمام فوائد کے باعث بک کلبز میں شرکت ایک مثبت اور خوشگوار تجربہ ثابت ہوتی ہے جو نہ صرف پڑھنے کی عادت کو بہتر بناتی ہے بلکہ مجموعی طور پر ذہنی نشوونما اور سماجی تعلقات کو بھی مضبوط کرتی ہے